हाँ बोलिए

हाँ बेगूसराय में मान लीजिए बहुत अच्छा अच्छा डाक्टर है मतलब रात बिरात भी दवाई उवाई भी सब चीज का सुविधा बहुत अच्छा है साफ सफाई भी अस्पताल में बहुत अच्छा है हाँ सरकारी अस्पताल में भी मान लीजिए बहुत सुविधा है रात बिरात भी मान लीजिए आइए दवाई उवाई का कोई चीज का दिक्कत नहीं है यहाँ साफ सफाई भी अच्छा है हाँ ये हाँ हाँ एकदम ही जब कोई अर इमरजेंसी में मतलब आया तो उसमें देख बहाल बहुत अच्छा डाक्टर तुरंत आ जाते हैं डाक्टर हुआ नर्स हुआ ये सब हरदम तैयार ही रहते हैं ये सब चीज के लिए हाँ हम लोग तो यही न रहते हैं मान लीजिए यहाँ का दो ये दो सिफ्ट चलता है तो एक शिफ्ट मान लीजिए दूसरा कोई रहता है फिर रात वाला में नाइट वाला में दूसरा कोई रहता है लेकिन हाँ यहाँ का ये चीज है कि सरकारी अस्पताल का सुविधा इसमें बहुत ज़्यादा है आपको दवाई भी फ्री में मिल जाता है मान लीजिए डाक्टर का भी पैसा नहीं लगेगा बहुत चीज का सुविधा है क्या चीज नहीं नहीं नहीं ये सब नहीं नहीं ये सब चीज का कोई यहाँ कोई चीज का दिक्कत नहीं है ये सब नहीं सरकारी अस्पताल में आपको बहुत सब चीज का मिलता है और सरकारी अस्पताल में डाक्टर भी सब बहुत अच्छे हैं हर पल हर हर चीज में एकदम तैयारी रहते हैं कोई चीज के लिए दिक्कत यहाँ नहीं है नहीं हम लोग के देश में है मान लीजिए ठीक है सब चीज हाँ हाँ सब रंग का डाक्टर आ मतलब सॉरी सब रंग का पेसेन्ट आता है तो उसको उस हिसाब से देखा जाता है न हाँ कैसा अब हर इंसान का बीमारी अलग अलग होता है न उस हिसाब से उसका देख देखते हैं हाँ हाँ सब चीज का सब चीज का सुविधा है इस सरकारी में सब चीज कोई दिक्कत नहीं है नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है रात बिरात किसी टाइम आइए कोई दिक्कत नहीं है और और कोई हाँ हाँ जानकारी लेना बहुत जरूरी है आजकल नहीं जानकारी सब कुछ लेना चाहिए हाँ हाँ नहीं इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए आप ये सब चीज का सुविधा है सरकारी अस्पताल में हाँ